जँ हमरा सॅं पुछल जाय जे अहाँ प्रेशर कुकरमे खाना भोजन बनाएब पसन्द करै छी अथवा खुलल बर्तनमे तऽ हम कहब प्रेशर कुकरमे किएतऽ हम एगो विद्यार्थी छी आर हमरा ओहिमे जल्दीसँ बनि जाइया खाना तुरत आधा घण्टामे सभ चीज भय जाइया जेना प्रेशर कुकरमे अहाँ खाना बनबै छी किछो अगर सब्जियो बनबै छी तऽ सभ चीज सब्जी सभ काटि लियौ सभ चीज छील लियौ धोय कऽ सभ कुकरमे तेल दियौ ओकरामे सभ सब्जी दियौ दू बेर चारि बेर लारि चारि करियौ ओहिमे रस दियौ सिटी लगा दियौ अहाँके सब्जी बनि जायत खुलल बर्तनमे बनबै छियै तऽअहाँके आलुये परवल बनबै छी तऽ आलु उबालऽ पड़त या छीलै पड़त ओकरा ओहिमे सिझबै पड़त पुरा अहाँ जहन ओकरा सिझा लेबै तहन अहाँ ओहिमे ओकरा अहाँके एक डेढ़ घण्टा लागि जायत ओ खाना बनबैमे अगर स्वादमे फर्क छै अहाँ अगर प्रेशर कुकरमे बनबै छी तऽ ओ अहाँके कनि कम पसन्द नीक लागत लेकिन खुलल बर्तनमे जे अहाँ टाइम देकऽ समय बिता कऽ बनेबै ओ अहाँकेँ कनि स्वादिष्ट लागत किएतऽ कहल जाइ छै जे सब्र अहाँ कोनो चीजके प्रति अगर इन्तजार करै छियै तऽ ओकर फल जे भेटै छै ओ बड़ मीठ होइ छै तऽ ओ टाइम दऽ कऽ बनै छै तऽ कनि स्वदगर बनै छै आ प्रेशर कुकर मे जे बनेबै तऽ ओ बनि तऽ जायत झटपट लेकिन स्वाद कनि ओहिसँ कनि कम रहै छै तऽ लेकिन जे विद्यार्थी पढ़ैत रहै छै तऽ ओकरा लेल प्रेशरे कुकरके खाना बेसी सहुलियत होइ छै आ घर अङ्गनामे जहन लोक खाना भोजन बनबैया खुलल बर्तनमे बनबैया ताकि पुरा परिवार जे छै ओकर प्रशंसा करै ओ भोजनके ओकरा सराहे ओ जे बनाबै खाना तऽ सभके स्वदगर लागै नीक लागै पौष्टिक हुए पौष्टिक तऽओना दुनुमे होइछै लेकिन स्वाद बेसी रहैछै